नमस्ते हाँ हम हाँ आपकी किस चीज़ की दुकान है अच्छा ठीक़ चार चक्का हमको चाहिए सेकेण्ड में हाँ कितने में मिले कौन सी गाड़ी है बोलेरो है कि मारुति है फ़ोर व्हीलर है हाँ मिल जाएगी ठीक है कितने दाम में मिल जाएगी अरे एक डेढ़ लाख हमको कितने किस टाइम आएँ कहाँ पर है आपकी दुकान

ठीक हाँ चमन साव के कि किस तरफ है बाएँ कि दाएँ से अच्छा ठीक़ है आ जाएँगे कितनी सेकेण्ड है चली है चली जाए चली गाड़ी है कितनी कितने दिन चली थी कागज़ उगज़ सही हैं उसके टेण्डर तो नहीं है चलिए ठीक़ है किस टाइम आएँ चलिए चलिए ग्यारह बारह के बीच में आ जाएँगे

ठीक है ठीक है आ जाएँगे ज़्यादा दाम मत लगाइए हमको सस्ता में चाहिए

ठीक

ठीक है ज़्यादा दाम ना मत बोलिए हाँ ठीक है ग्यारह बारह बजे आएँगे हाँ सही दाम लगाइए ले लेंगे चलो फिर हो गई हो तो आएँ देखिए टाइम हो गया हो नमस्ते